हेलो करैला भी है

चालीस रुपये अढ़ाई सौ रुपये अढ़ाई सौ रुपये पसेरी है परवल और डेढ़ सौ रुपये पसेरी है कोबी और डेढ़ सौ रुपये पसेरी है करैला दो सौ रुपये भिन्डी है अढ़ाई सौ रुपये पसेरी चालीस रुपये के जी है भिन्डी है पचास रुपये के जी करैला है तीस रुपये के जी और सब्ज़ी है बैगन भी है बैगन भी है बीस रुपये के जी बन्धा कोबी भी है तीस रुपये के जी कितना लेना है

एक के जी परवल पचास रुपया होगा परवल बीस रुपया होगा करैला पच्चीस रुपया हो गई भिन्डी और कोबी है तीस रुपये तीस रुपये कोबी होगी कितने का होगा हम जोड़ लेते हैं पचास रुपया हुआ परवल तीस रुपये हुआ करैला अस्सी रुपये भिन्डी हुई चालीस रुपया छब्बीस रुपया हुआ उसके बाद कोबी हुई तीस रुपया डेढ़ सौ रुपया हुआ ओ बन्धा कोबी है बीस रुपया पचहत्तर रुपया हुआ

ठीक है दे रहे हैं दे रहे हैं मिर्ची भी लेनी है मिर्ची भी ठीक है मिर्ची भी दे सब मिलाकर दो सौ रुपया हुआ